کووڈ نائنٹین وبائی مرض نے دنیا بھر میں سفر اور سیاحت کے شعبے پر گہرا اثر ڈالا ہے اور بھارت کے شمالی علاقے خصوصاً سہارنپور اور اس کے گرد و نواح میں بھی یہ تبدیلیاں نمایاں طور پر محسوس کی گئی اس وبا نے لوگوں کے روزمرہ مرہ کے معمولات کو بدل دیا اور سفر پر سخت پابندیاں عائد ہو گئیں جس کی وجہ سے سیاحت کی صنعت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن کے دوران بین الاضلاعی اور بین الریاستی سفر پر پابندیاں لگائی گئی جس کے نتیجے میں اندرونی اور بیرونی سیاحتی سرگرمیاں رک گئیں سہارنپور جیسے علاقوں میں جو زراعت اور چھوٹی صنعتوں پر انحصار کرتے ہیں سیاحت کا ایک محدود مگر اہم کردار تھا جو مکمل طور پر متاثر ہوا ہوٹل گیسٹ ہول سیل ہاؤ سلز اور دیگر سیاحتی خدمات مہینوں تک بند رہے جس نے سیاحتی شعبے میں کام کرنے والے افراد کو بےروزگار کر دیا علاوہ ازیں وبا کے دوران صحت اور حفاظت کے خدشات نے لوگوں کو غیرضروری سفر سے روک دیا مقامی لوگوں نے بھی مذہبی اور ثقافتی دوڑ میں کمی کر دی جیسے ہردوار ہردوار یا دیگر مقدس مقامات کی یاترا جن مقامات پر پہلے ہزاروں سیاح جاتے تھے اور وہ خالی پڑے رہے اس کے علاوہ وبا کے دوران سہارنپور اور دیگر قریبی علاقوں میں نقل و حمل کے نظام میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں ٹرین اور بس سروسز کو یا تو محدود کر دیا گیا یا مکمل طور پر بند کر دیا گیا جس سے دیہات اور شہروں کے درمیان رابطہ متاثر ہوا اس کے نتیجے میں مقامی کاروبار جو سیاحوں پر منحصر تھے جیسے ہوٹل ریسٹورانس اور دکانیں کافی نقصان میں چلے گئے تاہم وبا کے بعد صورت حال میں آہستہ آہستہ بہتری آئی لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حکومت نے مکامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے اور گھریلو سیاحت کا رجحان بڑھنے لگا جس میں لوگ اپنے ہی ملک کے اندر کم فاصلے والے مقامات کی سیر کرنے لگے سہارنپور جیسے علاقے جہاں قدرتی مناظر اور تاریخی عمارتیں موجود ہیں مقامی سیاحوں کے لیے دلچسپ بنے جس سے مقامی معیشت کو کچھ نا کچھ سہارا ملا کل کل ملا کر کووڈ نائن وبا نے سفر اور سیاحت کی صنعت کو شدید متاثر کیا مگر اس کے بعد کے دور میں مقامی سیاحت میں اضافے نے اس صنعت کو کچھ حد تک بحال کیا